औ जोंनि धोरोमा जोंखौ जयै मावनो थाखाय माखासे सोमोन्दो फोरखौ फोरोङो धोरोमाव ओरैबायदि माखासे बाथ्राफोर लिरनाय दं जाय बाथ्राफोरा नोंखौ नोंखौ निन्दा एबा गाज्रि हाबा मावनाय एबा माखासे गाज्रि मुवा बेसाद एबा गाज्रि नोजोरफोर बेफोरखौ गोजान खालामनो थाखाय माखासे धोरोम एबा धोरोम बिजाबफोराव लिरनाय दङ धोरोमाव ओरैबायदि माखासे खामानिफोरखौ एबा खामानिफोरखौ फोरोङोदि धोरोमजों लोगोसे नोङो नोंनि न'खर संसार जानाय नोंनि राइजो राजाफोरजों जयै थानाय माखासे नोंनि लामाजों दैदेननाय आखल आखु दानाय गियानि मानसि जानाय नोंनि उसुंसे न'खरनि मानसिखौ मा बयइदि अननांगौ नों गैजायि गोरिब न'खर दुखुथिया न'खरफोरनो नोङो मा बाइदि हेफाजाब होनांगौ नोंनि न'खरनि माखासे मानसिफोरखौ जेरै नोङो अन्दों गुबुन मानसिफोरखौबो बिबाइदि अन्नांगौ बैफोर बाइदि माखासे जोंनि एबा आंनि धोरोमनि गेजेरजों बैफोरखौ फोरोंनाय जायो आरो बै धोरोमनि गेजेरजों खौसेथि मोजां खौसेथिनि गेजेरजों माखासे गोबा मोजां नोंनि गामि माखासे एरिया बैफोरखौ जौगाहोनो थाखाय राइजो राजाफोरा ज' ज'यै माखासे राहा लामाफोरखौ ला लानानै बैफोर खामानिफोरखौ मावफुंनायनि गेजेरजों जोंनि एरिया एबा राइजो राइजोफोरा एबा जोंनि जायगाफोरा गोजौ फारसे बा मोजां रा मोजां गामि एबा मोजां एरिया जालाङो हानाय बैफोरनि थाखाय जोंनि ज' ज'यै बै धोरोमनि गेजेरजों खामानि मावलांनाय बेफोरखौ जोंनो फोरोंनाय एबा